हैलो किन्ना मखीर ऐ दस्स पंदरां किलो देसी ऐ देसी अच्छा रेट केह् लग्गग ढाई सौ मैंह्गा होई जाना यरो असें बी बेचना होंदा अग्गें थोह्ड़ा घट्ट करो यरो जैदा ऐ ना ढाई सौ थोह्ड़ा घट्ट करो ना डेढ़ सौ रपेआ लाओ डेढ़ सौ रपेऽ कन्नै लाओ ना भी लेई जन्ना चौदां पंदरां किलो ओह् ठीक ऐ डेढ़ सौ रपेऽ कन्नै में सारा लेई जाना तुसें कोई

अच्छा चलो सोचगे भला सोचने आं ठीक